جواب میرے پاس ایک پسندیدہ کلاسک کتاب ہے جس کا نام دیوان غالب ہے یہ کتاب غالب کی شاعری کا مجموعہ ہے اور اس کا خصوصی ایڈیشن میرے پاس موجود ہے میں نے یہ کتاب ایک پرانی کتابوں کی دکان سے خریدی تھی جو تاریخی کتابوں کے لیے مشہور ہے یہ کتاب میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ غالب کی شاعری میں جو گہرائی اور لطافت ہے وہ بےمثال ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک ونٹج کاپی وار اینڈ پیس کی بھی ہے جو ٹالسٹائے کی مشہورِ زمانہ کتاب ہے یہ کاپی مجھے ایک پرانی کتابوں کے میلے سے ملی تھی جہاں نادر اور نایاب کتابیں دستیاب ہوتی ہیں میں نے یہ کتاب فوری طور پر خرید لی کیونکہ ٹالسٹائے کا کام میرے لیے بہت متاثر کن ہیں یہ دونوں کتابیں میرے کلیکشن کی شان ہیں اور ان کے ذریعے میں کلاسیکی ادب کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہوں